हेल' संगिथा ए मा होनो आंहा खानायसो सिन्नांगौ दंमोन खोनाबाय खानाय सिन्नांगौ दंमोन

औ ओमफ्राय जेन'बा आहाथ' सोलाबा नालाय नों जोंनि न'आवनो फैनो हागोन नामा ए ओमपफ्राय बेसे बेसे लायोथाय खानायखौ एसे स्ट्रेटबो होनांगौमोन ए स्टाइलबो बानायनांगौ ओमफाय एसे मुसुगुरबो फुजानांगौ

ए ओमफ्राय बिदिनो एसे मेकापबो होनांगौ हाबा दंमोन नालाय हाबायाव थांनांगौ नों सोलाबोबा फैदो आंहा थांनो सोलाबा नालाय ओंखायनो न'आवनो फैदो नामा सानदां

ए जेबो नङा दे फैबानो जाबाय ओमफ्राय ओरैनो मा मा स्टाइलफोर दंबावोथाय औ औ औ रला फा बिसिबां लायो ए होमबा दामा एसे बुरजायानो औ आङो एसे रल बानायसै नामा सानदों औ औ औ लाबोदो हाबायाव थांगोन नालाय आङो हाबायाथ' सान्नैसो उनावनो जेनोबा नों दिनैफोर फैनो हायोबा फैबानो जाबाय औ

औ

औ औ

औ औ दे होमबा फैबानो जाबाय औ दे